हॅलो हांवें तुमचे कडल्यान जेवणा खातीर ऑर्डर केलेली सुमारे अर्द तास जालो पूण आजून आमच्या जेवणाची ऑर्डर येना चड वेळ बी लागतलो आमकां जेवून खंयतरी भायर सरपाक जाय आसलें मातशें पळयात न्हू